हाँ भई भइया नमस्कार जी नमस्कार जी कहाँ पर हैं अभी आप जी जी मेरे मकान का कार्य कैसे कर रहे आप जी जी जी जी बीम पिल्लर जी छत में जी जी लोहा लोहा कौन सा जी जी क्रेंक वाला वह वह क्या बोलते हैं लोहा पर मारने के लिए जी जी और राई दीवारों की

जी लेन्टर कब डलाया आज ही जी जी तीस में ठीक है धन्यवाद भाई जी हाँ ठीक है वह धन्यवाद